ईअं त जाम जॻहियूं आहिनि जिते मां हुंहिंजे महिमाननि खे कोठे वेंदो आहियां मगर वधीक करे बम्बई में सिद्धि विनायक मंदिर आहे गेट ऑफ़ इंडिया आहे महालक्ष्मी आहे पोइ लोनावला थी वियो माथेरान थी वियो हिन पासे असां वधी करे घुमणु वेंदा आहियूं